असांजे शहिर में हिकु वॾो प्राणियुनि जो ऐं पखीअ जो घरु आहे केॾी महिल असांखे उते उते शांति मिलंदी आहे उते पखी इलाही सुहिणा लगंदा आहिनि तॾहिं मां उन्हनि जी इलाही फ़ोटोग्राफी कंदो आहियां पर उहा पिंजरनि में बंदि हूंदा आहिनि तॾहिं सुठा फ़ोटो न निकिरंदा आहिनि पर असां कॾहिं झंगल में बि खुला पखी ऐं प्राणियुनि जा फ़ोटा पाणण वेंदा आहियूं एतिरी सुठी जॻह ते पखियुनि जा फ़ोटा इलाही सुठा ईंदा आहिनि केॾी महिल त मां उन्हनि जा वीडियो करे पोस्ट कंदो आया ऐं स्लॉ मोशन जहिड़ा वीडियो बि इलाही सुठा निकिरंदा आहिनि तॾहिं मूंखे पहिरीं खां पखी इलाही वणंदा आहिनि